कृषि मे तऽ ओहिमे छै ने उत्पादन केला के बाद सब्जी वगैरह जे छै बहुत तरह क दिक्कत छै बाजार लै जाइ मे जेनाकि परिवहन के गाड़ी घोड़ा के दिक्कत छै सब्जी त बढ़िऑं उपजाइये लै छै लोक के गाँव घर मे किसान सब लेकिन बजार लए के जाइमे दिक्कत भए जाइ छै जेनाकि अगर केकरो से डायरेक्टे बाजार लेके चल जेतै तऽ जे छै की ओकरा मे दिक्कत छै ककरो सँ बात चीत नहि करल छै तऽ केना बिकतै परेशानी छै अगर ककरो सँ बात चीत करके बढ़िऑं सँ पहिले क्लियर रेट दर भए जाइ छै तऽ ओकराबाद व्यापारी कहै छै की दुकान पे पहुँचाबैला बोलै छै ओकरा मे दिक्कत छै परेशानी छै भाड़ा भी अपने जेब सँ दैल परै छै वहाँतक पहुँचाबैला परै छै दुकान पर अगर ओहिसँ व्यवस्था भए जाइ तऽ अच्छा रहतियै डायरेक्ट अपन व्यापार अइतियै खेत पर सँ उठाए कऽ लए जेतियै तऽ बढ़िऑं रहितियै किसान के सहूलियत होइतियै जेतना देर बाजार मे किसान जाइ छथिन सब्जी समय पर तैयार कर के बाजार मे दू घण्टा तीन घण्टा जे समय बर्बाद होइ छथिन ओ तऽ बचि जेथिन किसान के पास दूसरा काम किसान करतथिन अपन खेत मे ओ तऽ व्यवस्था यहाँ नहि छथिन और सब व्यवस्था के दिक्कत बहुत जादा छै यहाँ खुद सँ सब्जी उपजाए के तैयार कर के फिर गाड़ी घोड़ा भाड़ा कर कऽ ओकरबाद लए के जाइला परै छै बाजार ओकराबाद वहाँ जाकए बेचल भी परै छथिन बहुत दिक्कत छै परेशानी छै ओकरा से परेशानी झेलए परै छै बहुत जादा ओकरामे जे छै कि डायरेक्ट के व्यवस्था भए जाइ अगर व्यापारी सब खेत पे आबै लगै तऽ बहुत आसानी सँ जे छै किसान खेती करै मे बहुत होतियै किसान के सहमति अच्छा रहतियै सब किसान चाव सँ खेती करतियै खेती सब्जी उपजैबतियै बढ़िऑं सँ